हमको चप्पल लेनी थी बाटा की कौन कौनसे कम्पनी के हैं

हाँ पूरा मतलब खुला हुआ ऊ दो फीता वाला नहीं आता है वह नहीं हील लै

रेंज चार सौ जी बाटा का कितना में आएगा अच्छा हमको हील वाला नहीं चाहिए हमको हील वाला नहीं ना चाहिए बिना हील का हम तीन हज़ार का चप्पल पहनेंगे अच्छा और फ्लाइट का कितना रेंज है

अच्छा हाँ नए ऊ नहीं चाहिए

ठीक है ले लेंगे आकर दुकान पर